नमस्ते है जी बताइए क्या दिक्कत है आपको क्यों आपको क्यों छुट्टी चाहिए दवा लेना है आपको दवा लेना है कितने दिन का छुट्टी चाहिए आपको लम्बी छुट्टी आपको दे दिया जाएगा फिर आपकी जगह कौन देखेगा कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी तो उसको सम्हालेगा कौन देखेगा कौन अभी तो आए नहीं हैं ये छुट्टी वाले अभी गए हैं अभी उनका छुट्टी पूरा ही नहीं हुआ तो आएंगे कैसे अभी भी फिर यहाँ पर कोई बवाल हो जाएगा कोई बात हो जाएगी तो उसकी मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा आपको जाना नहीं है ठीक है दो चार दिन की छुट्टी ले लीजिए आप दो चार छे दिन की छुट्टी जा कर ले लीजिए दिखा कर दवा उवा ले लीजिए चार महीने कैसे आपको छुट्टी दे दिया जाए या तो आप अभी दस पन्द्रह दिन रुकिए किसी को इस पोस्ट पर आने दीजिए फिर आपको छुट्टी दिया जाएगा लीव कैसे बताया जाय आप बताइए आपकी जगह कोई है नहीं फिर हम आपकी जगह किसको रखें हाँ वो तो ठीक है लेकिन अब एक दो लोग आ जाएँ फिर आपको छुट्टी दिया जाए वो तो ठीक है भाई घर भी देखना पड़ेगा ड्यूटी भी तो देखना पड़ेगा ड्यूटी भी आपके लिए जरूरी है ठीक है एक दो लोग को आने दीजिए तो आपको छुट्टी मिल जाएगा